मैंने दो दिन पहले बाज़ार जाकर एक बढ़िया क्वालटी वाला केमरा ख़रीदा और वह कैमरा देखने में बड़ा सुंदर था और उसका क्वालिटी भी बड़ी जोरदार थी वह कैमरा मैंने घूमने के लिए और वहाँ की एरिया की फ़ोटो लेने के लिए बाज़ार से यह कैमरा खरीदा है और तब मैंने उस कैमरे के द्वारा उन स्थानों का बढ़िया सा फ़ोटो क्लिक किया और मुझे और उन फ़ोटो में एकदम क्लियर चित्र प्राप्त हुआ और वह कैमरा बहुत ही अच्छी क्वालटी का है और मैंने जैसा चाहा जैसा फोटू प्राप्त किया दूर से भी फोटू लेने पर फोटू की क्वालटी एकदम क्लियर आती है इसलिए वह कैमरा बहुत ही अच्छा था इसलिए वह कैमरा मैंने खरीदा और दूसरों को भी उस कैमरे के बारे में बताया